अहाँके कि नाम छियै अहाँ कि करै छियै अहाँके नाम की छी की करै छियै तऽ हम तऽ करै छियै बाल बच्चा पर सभ पर ध्यान दै छियै सभ पर देखै छियै लोको सभके देखै छियै तऽ कहै छियै जय महादेव हे माँ कि भेलनि ये हे चाची कि भेलनि ये तऽ कहै छै नहि कनिआ ठीके छियै नहि किछौ भेलै तऽ कहै छै हँ जाइ तऽ चलिते रहै छियै चलिते रहै छियै कहै हे चाची कि भेलनि ये तऽ कहे छै कि हँ ठीके छी ये तऽ कतौ चलै छी तऽ कहै छी हे महादेव तऽ कहा छै ऊहो कहै छै जय महादेव हमहुँ कहै छियै जय महादेव कत्तौ चलिते रहलहुॅं सभके भलाइ करै छी हम अपनो भलाइ करै छी अपना शक हुये लागल कहै छियै अहा तऽ हमहुँ अपनो लागल कहै छियै अहा तऽ यहऽ सभ केलहुॅं गेलहुॅं करलहुॅं अपना खेती गृहस्थीमे लागल रहलहुॅं अपना काम रोजगारमे लागल रहलहुॅं कोइ मिलेया तेकरो कहै छियै दीदी कोइ मिलैया तेकरो कहै छियै ये बहिन आ जे अपन काम रोजगारमे लागल रहलहुॅं अपना बाल बच्चाके पढ़ै लिखै पर ध्यान देलहुॅं पढ़ैले जो इसकुल जो कोचिङ्ग जो नहि जेबही तऽ केनाके हेतौ तऽ कहै छै मम्मी पानि पड़ै छै केना जेबै तय्यौ कहै छियै जो जौ जेमय नै तों पढ़ैले तऽ जाइयै भेजै छियै सभके पढ़ैले तऽ जाइ छै पानिमे कहै छै नहि नहि जेबौ तऽ कहै छियै छाता किनके दै छियौ छातेसँ जॅं तोरा जाइ के छौ तऽ कहते देखियै मेरा मम्मी कैसी है छाते लेकऽ भेज रही है इसकुल कहे छियै छाता लकऽ नै जेतै ये कहथिन ओन्नेसँ ओ कहथिन कि चाची हँ ये ठीक करै छी मारु नहि भेजु ने इसकुल किए ने जेतै कि छै जाऊ जल्दी स्कूल